علی گڑھ میں جو بہت ساری سہولیات دی گئی ہیں ہم لوگوں کو وہ سہولیات دی گئی ہیں الگ الگ اسپتال ہیں جو لوگوں کے خدمات کرتے ہیں کلینک بنے ہوئے ہیں فارمیسی بنی ہوئی ہے اور وہاں پہ الگ الگ طرح کے سینٹر بنے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگوں کا بہت ہی سَستے میں علاج ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں کالج میں وینچر جہاں پہ بہت سارے ویلڈ اسکل ڈاکٹر ہیں جو پیشینٹس کو علاج کرتے ہیں اور یہاں بھی سارے میڈکل کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں جو لوگوں کا اچھے سے علاج کرتے ہیں اُن کو اچھے سے دیکھتے ہیں اور یہاں پہ ہاسپٹل کافی رش اور زیادہ رش بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے اسٹاپ ہونے کے بعد میں وہ ایمرجنسی میں الگ الگ جو ہے پیشینٹس کو دیکھ لیتے ہیں اور ہمارے یہاں پہ ہیلتھ سینٹر بھی ہے جو لوگوں کو دیکھتا ہے وہاں پہ او ٹی بنا ہُوا ہے الگ طرح کی سہولیات دی گئی ہیں وہاں پر اور کووڈ میں یہاں پہ جو ہمارے ڈاکٹرس ہیں اُنہوں نے بہت اچھا رول پلے کیا تھا اُنہوں نے ہر کسی کو اچھے سے دیکھا تھا ہر کسی کو اچھے سے ٹریٹ کیا تھا اور پیشینٹس سے کافی مدد کی تھی اور یہ کافی سَستا بھی تھا یہاں پہ جو سہولیات ہے وہ کافی سَستی بھی ہے